योग सबके लिए लाभदायक है किसी अलग अलग लोगों के लिए नहीं सबके लिए लाभदायक है चाहे वह चालीस वर्ष के हों चाहे ओ बीस वर्ष के हों या पन्द्रह वर्ष की हों हाँ ये सबके लिए लाभदायक है और किसी भी उम्र के लिए जो योग कर योग कर रहे हैं सबको लाभदायक हैं इसमें योग्यता है कि कोई पृष्टभूमि नहीं है क्योंकि यह पढ़ाई लिखाई पर निर्भर नहीं है योग करने से हर लोगों का लाभ है हर लोगों को मतलब की उसको सुख प्राप्ति होती है आ स्वास्थ बढ़िया रहता है योग से उम्र बढ़ जाती है और योग सबसे सुन्दर चीज़ है योग सबको करना चाहिए